काजल जी अहाँके फेवरेट जे छी से गीत गायन अहाँके फेवरेट छी गीत गाबयमे अहाँके बहुत नीक लागइए पसन्द पड़इए तऽ कि अहाँ इ बता सकय छी जे गीत गाबयके जे रूचि छै उतकण्ठा छै से अहाँमे कोना कऽ जागल कोनो एहन जगह सब छै स्थान सब छै जाहिठाम अहाँ गीत गौने छी आओर कोन कोन तरहके गीत गौने छी गीत गेलाके बाद अपनेके माता पितासँ अथवा समाजसँ परिवारसँ केहन तरहके रिस्पॉन्स भेटइए हमरा गीत गाबयसँ पहिले गीत गाबयसँ पहिले हमरा प्रेरणा मिलल हम अपन दादीसँ आोर मम्मीसँ जे हम गीत गाबयमे हमरा बहुत नीको लागय यऽ आओर गीत गाबय हम अपन मन्दिर सबमे गाबबो कयलहुँ हँ जैसँ जेना कि हम पहिले गाबलहुँ हँ भक्ति गाना

जैके द्वारा हम गीत सब बहुत नीक लागइए एतेक सुन्दर हमरा लागइए आओर बहुत लोगके पसन्दो यऽ हमर गला तऽ ओतेक नीक नहि यऽ लेकिन हमरा गाबयमे बहुत नीक लागइए जखन हम गीत गाबय छी तऽ बहुत लोग कहय छै काजल तू गीत गाबल कर तु बहुत बड़का सिंगर बनि सकय छी हम कहलियइ ठीक छै हम अपन घरसँ पहिले पूछबय जे कि हमरा गाबयके आज्ञा मिल सकइय तऽ कहलकइ मम्मी पप्पा कहलकइ रुक अभी कनी पढ़ि ले पढ़ि लिख ले तखन घरोपर प्रेक्टिस कर जे बनि जेतौ बढ़िआँ गीत गला तब गीत गाबिह आओर तू सिंगर बनि जै हऽ तखन हम कहलियै कोनो गीत लाबु लाबु आओर हम गाबि कऽ सुना सकय छी हमर हमर गलाके इएहा छै जे हम गीत जे गाबय छी ओ हमरा यादो रहय छै जे हमर दादी कहलकइ जे गीत गाबयके लेल हम अपन सबके हमरा सबके सिखाबल करय छै जेना हमरा सबके फोनपर गीत नहि जल्दी याद होइ छै जेनाकि हम अपन दादीसँ सुनय छी तऽ हमरा याद भए जाइ छै अपन मामियोसँ सुनय छियै तऽ हमरा बहुत सुन्दरसँ याद भए जाइ छै किएक तऽ मम्मी सबके गला बढ़िआँ छै गाबय छै एतेक सुन्दरसँ जे मन मोहित भए जाइ छै मन मोहितो भए जाइ छै जेना मैथिलीके गीत भेल हमरा बहुत नीक लागइए भोलाबबा यौ डमरू ईसब गाना हमरा बहुत नीक बहुत सुन्दर लागि रहल छै जकर कारण हम गीत गाबयमे बहुत प्रचलित छै जे कहय छै कि जे गे गे हमर घरमे हमर नाम भेल छोटी जे हमरा सब कहय छै गे छोटी गाना गाबि कऽ कर या मुरन उपनयनमे हमरा अँगनामे होइ यऽ तऽ हम जरूर गाबय छी आओर गाबि कऽ सुनायबो करय छी लोग कहलक वाह बहुत बढ़िआँ बहुत सुन्दर गाना गाबलि हँ इएह दुआरे हम गीत गाबि रहल छी कि जे हमरा हमर भाइके उपनयन भेल रह तऽ हम गाबलहुँ रहऽ हमर बहिनके शादी भेल तऽ ओइमे गाबलहुँ रहऽ जैमे हमरा बहुत पैसो मिल चुकल हँ गीत गाबनाइ सँ आओर इनामो मिलल हँ गीत गाबयसँ इएह दुआरे हम कहलियइ अगर हम हमर गला बढ़िआँ छै तऽ हम गाबबय आओर बहुत बड़ा सिंगर बनैला चाहै छी तेँ हम गीत गाबब इएह दुआरे हम सब कहय छी जे गीत गाबल करू अहुँ सब कोशिश करबय तऽ भए जायत अना कोशिश करनाइके ककरो हार नहि होइ छै हार नहि होइ छै